हैलो आं बिल्कुल साफ सारे धोते दे बेडशीट बी पानी बिल्कुल साफ ऐ सारा किश ऐ पैसे कोई ज्हार रपेआ लैंदे कोई इक्क कमरे दा आं ठीक ऐ ठीक ऐ सारा किश थ्होई जाह्ग आं सबकिश ऐ कम्बल बी हैन रजाइयां बी हैन सारा किश ऐ सारा किश ऐ सारा किश ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ सारा किश ऐ